हेलो नमस्कार कहो ह्म्म कहाँ से आ रहे थे आप हज़रतगंज से कहाँ जा रहे थे हज़रतगंज से हरदोई जा रहे थे हज़रतगंज से तो अगर आपको हरदोई जाना था आप चारबाग़ से क्यों नहीं गए अच्छा तो कितने बजे समय क्या दिन तारीख डेट क्या क्या समस्या है आपको भाई मॉर्निंग की बात है तकरीबन नहीं टाइम बताइए इग्ज़ैक्ट टाइम तकरीबन नहीं चलता है कौन से वाहन में आप बैठे हुए थे किस गाड़ी में बैठे थे बस से जा रहे थे कौन सी बस प्राइवेट से की सरकारी बस से प्राइवेट थी सरकारी थी प्राइवेट थी टिकट की रसीद है आपके पास जो रसीद काटी जाती है उसमें रसीद नहीं थी कहाँ से चोरी हुआ आपका फ़ोन माल के पास चोरी हुआ कितने टाइम चोरी हुआ था साढ़े सात तो अभी कितना समय हो रहा है एक चालिस हो रहा तो आप इतनी देर से क्या कर रहे थे फिर आपने अभी अभी क्यों बताया कॉल ही नहीं लग रहा था तो आप जा कर के भी तो बता सकते थे ना आपका मोबाइल फ़ोन ले गए थे कि आपको सिम दे गए थे अच्छा ये नंबर किसका है मेरा है तो चोरी किसका हुआ है कितने ही नंबर रखते हो तुम कितने नंबर रखते हो कह रहे हैं नंबर है तो चोरी कौन सा हुआ भाई बैग चोरी हुआ तो ये बताओ ना कि बैग चोरी हुआ क्या था बैग में ह्म्म और अच्छा फ़ोन था नाम नहीं बताया आपने अपना भाई नाम नहीं बताया आपने अभी क्या बताया था नाम हाँ तुरंत ढूँढेंगे हम जानकारी नहीं लेंगे जानकारी के बग़ैर ढूँढेंगे क्या अयँ आओ सामने आओ बताते हैं कुछ कितनी चाहिए अच्छा अच्छा फिलहाल इस समय आप कहाँ हैं अभी आप कहाँ हैं अच्छा तो ख़ुद फ़ोन जो है ख़ुद मोबाइल चोरी करवा करके अब ख़ुद इल्ज़ाम लगा रहे हो भक्क बदतमीज़ कहीं के